ہلو راجدھانی ٹریول سے بات کر رہے ہیں جی بھائی ہم نے آپ سے ایک ٹیکسی بک کی تھی ڈیلی سے ہمیں میرٹھ جانا تھا تو اس میں جو ہے ہماری آپ سے پہلے ہی بات چیت ہو گئی تھی ساری کہ ہم پچیس سو روپئے دیں گے آنے جانے کے لیکن ڈرائیور نے واپسی آنے کے بعد بہت ڈرامہ کرا ہاں ڈرائیور کہنے لگا اٹھائیس سو روپئے دے دو ہم نے کہا کس بات کے دیں گے سب چیزیں اس میں انکلوڈ تھیں ہم نے آپ سے ساری بات پہلے کر لی تھی گاڑی تو آپ کی تھی ڈرائیور کا نام مکیش تھا